کیمرا آرڈر کرا تھا میں نے پچھلے دنوں کافی اچھا نکلا کیمرا اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے نکان کا کیمرا تھا ڈی ایس ایل آر کیمرا اچھے اچھے پرائس میں مل گئے مجھے جوکہ کافی اس کی کوالٹی بھی اچھی ویڈیوگرافی بھی اچھی کرتا اوورآل چیز اچھی ہے اور صحیح پرائس میں مل گیا وہ تو بھیا کی سیل وغیرہ چل رہی تھی تو مجھے اور ڈسکاؤنٹ مل گیا ورنہ اس کی پرائس تو کافی ہائی جاتے ہیں نکان ویسے بھی اتنی بڑی برانڈ ہے اس کا مل جانا ان سب ریٹ پہ بڑی بات ہے بہرحال اچھا ہے میں قریب قریب آپ کے یہ سمجھ لیجیے دو مہینے سے یوز کر رہا ہوں ابھی تک تو کوئی اس میں دقت آئی نہیں ہے اور انہوں نے بھی ویسے بھی تین چار سال کی جو ہے اس میں وارنٹی دی ہے ایک دم اچھی وارنٹی دی ہے بولے ہیں کہ کچھ بھی خرابی ہو تو آپ فوراً لے کر آئیے سروس سینٹر آپ کا فوراً بن کے آ جائے گا تو یہ ہے کہ منگایا ہے اچھی چیز ہے باقی اور استعمال کر کے دیکھتے ہیں ایک سال دو سال ہو جائے گا اس کے بعد ریئل آپ کو وہ دے پاؤں گا